खाना के बारे मे मतलब आलू छील के अगर आलू के सब्जी बनाना यऽ और कोबी के तऽ सबसँ पहिले आलू के पकायल जाइ छै ओकरो बाद ओकरा छीललो जाइ छै प्याज काटलो जाइ छै मशाला मे मिर्ची धनिया जीरा मरीच पीस के ओकरो बाद कोबी काटी के तेल मे तेल दै के कढ़ाइ मे तेल दैके भुंजी के निकाली ओकरा बाद ओकरो मशाला प्याज सब दै कऽ भुंजी कऽ ओकरा बाद आलू के सब्जी और गोबी के ओकरामे डाली कऽ ओकरा बाद बनैलो जाइ छै हमरा आलू आओर गोबी के सब्जी बहुत पसन्द छै हमर ओ फवरेट छै ओकरा बाद चावल चावल के हंडी मे पकैलो जाइ छै चिकन सब मछली सब मतलब बाजार सँ लानी के मछली मतलब काटी के हल्दी वगैरह सब लगाइ के तेल मे छाँकी कऽ बनैलो जाइ छै आलू पराठा आलू पराठा आलू कऽ मतलब भाँप के निकालै के ओकरा बाद छील कऽ सब्जी भुजी कऽ निकालै कऽ ओकरामे आटा सानी कऽ ओकरा बाद भरै छी ओकरा बाद बनाबै छी ओकरा बाद तेल दै कऽ तावा पर सँ दे कऽ निकालै क बहुत टेस्टी लागै छै आलू के पराठा खाय मे